मां गुजरात जे जूनागढ़ शहर में रहंदो आहियां मूंखे जूनागढ़ शहर हूअं नन्ढो शहर आहे जंहिं सां मूंखे चङी तकिलीफूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि मूंखे पढ़ण में असांजे जूनागढ़ में सुठियूं उच्च माध्यमिक जूं इंग्लिश मीडियम जूं कोलेजनि जो प्रमाण घटि आहे छो मूंखे सुठी नौकरी खपंदी हुई जे बेंगलोर बॉम्बे में त मूंखे इंग्लिश मीडियम में पढ़णो पवंदो पर हिते वधारे गुजराती मीडियम जो चलणु आहे हिते एरपोट बि कोन्हे एरपोट जी व्यवस्था हितां खां असांखे केशोद सीड़ी एरपोट जी सुविधा वठण लाइ वञिणो पवंदो आहे जो असांजे गाम में एरपोट ई न हूंदो त ॿी कंप कंपिनियूं असांजे जूनागढ़ शहर में कोन ईंदियूं तॾहिं असांजे नौकिरीअ जो ॾर असांजे घटी वेंदो आहे असांखे शिक्षा वठण लाइ ॿिए ॿिए गाम के ॿिए शहिरनि में वञिणो पवंदो आहे तॾहिं उहो असांखे चङो महांगो पवंदो आहे असांखे एरपोट लाइ बि हितां खां पहिरीं केशोद वञिणो पवंदो आहे केशोद मां ॿी हंध ॿी फ्लाइटुनि में वञिणो पवंदो आहे असांजे हंधि रेलवे मार्ग बि चङियूं ट्रेनूं हिकु ॿिन ॾींहंनि जे अंतर में वेंदियूं आहिनि असांजे हिते रोज़ु ट्रेनूं कोन वेंदियूं आहिनि तॾहिं असांखे जूनागढ़ जहिड़े नन्ढे शहर में रही करे चङी तकलीफ़ुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे असांजे शिक्षा जे करे असांखे नौकिरी मिलण ई तक घटि रहंदी आहे असांखे बैंगलोर बॉम्बे जहिड़ी वॾी सिटियुनि में नौकरी खपे त असांखे इंग्लिश मीडियम में पढ़णु ज़रूरी आहे जेको उहो उते चङो घटि आहे जो इहे जिते इंग्लिश मीडियम जूं कोलेजूं आहिनि उन्हनि जी फीस बि ॾाढी वधीक आहे जे तॾहिं असांखे चङियूं परेशानियुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे